हाँ हम मध्य प्रदेश की संस्कृति विरासत को संरक्षित और उसे बढ़ावा देने मे कला और शिल्प की भूमिका बता सकतें हैं जो कि एक सौंदर्य रूप मे चित्रकला के माध्यम से जन्म जन्म तक बताया जा सकता है देश प्रदेश यहाँ तक कि अलग अलग कंट्रीयों तक पहुँचाया जा सकता है फ़िल्म टी वी के माध्यम से मोबाइल रील के माध्यम से अलग अलग सुन्दरता संस्कृति सभ्यता और गीत के माध्यम से भी हम लोगों तक ये संरक्षित और बढ़ावा देने का कार्य कर सकतें हैं चाहे मध्य प्रदेश के पहाड़ हों नदी हो तलाब हों तथा गाँव की बात हो गाँव की संस्कृति की बात हो चित्रकला की बात हो या लोकगीत लोकनृत्य की बात हो ये सब हम प्रचार प्रचार के माध्यम से टी वी सीरियल के माध्यम से और मोबाइल रील वीडियो के माध्यम से जन जन तक पहुँचाने का कार्य कर सकतें हैं और संरक्षित करने का कार्य भी हम हम सभी मध्य प्रदेश के निवासियों का बनता है और यहाँ के सैनिकों का पुलिस अधीक्षकों का सभी का यह ज़िम्मेदारी बनता है